मुंहिंजी उमिरि पंटीह साल ई आहे ऐं मुंहिंजा वार जाम खुसण लगा हुया त मां डाक्टर अनिमेश जो मिनॉक्सीडिल हेअर सोल्युशन लगायो ऐ वो यूस कियो अज मूंखे टे महीना वो प्रोडकट यूस करे थी वियो आहे सोल्युशन वारनि ते लगाये करे मुंहिजा वार ग्रो त थेयण लगा है पर शाइन बि करण लगा आहिनि ऐं कारा बि थियण लगा आहिनि मां डॉक्टर अनिमेश जो शुक्रगुआर आहियां छो कर उन्हनि ॾाढो सुठी मूंखे सोल्युशन मोकिली उहे डेली जा आहिनि ऐ मां उन्हनि खे पैसा मिकिलिया ताईं उन्हनि मूंखे ऐ प्रोडक्ट ऑनलाइन बुक करण लाइ चयो ऐ मांं उहो बुक कयो हुयो हुनसा गॾु मूंखे डरमारोलर डिनो हुयो जेको मुखे वारनि ते लगाणो होयो सुठे सा हूं मां रोल कंदो हुयुम ऐ हुननि मूंखे एडवाइस कई हुई कू कीअं मूंखे ट्रिटमेंट पांहिंजी करणी आ हूअ मां फोलोअप कयो हूअ मां प्रोपर यूस कई हुअईं मतिलब चङी तरह जो मां हुनजो इस्तेमाल कयो प्रोडक्ट जो ऐं हुन प्रोडक्ट मूंखे मुहिंजा खुसियल वार वरी आणे डिना हिन जे लाइ मूंखे जाम सुठो लगो ऐं हुनखा अलावा डॉक्टर मूंखे बायोटीन ऐं पंहिंजी डाईट सुठी रखण लाई चई हुई त हुनते बि मां पांहिंजो फोकस ऐ ध्यानु रखियो आहे ऐं बसि धन्यवादु डॉक्टर अनिमेष तव्हां जो प्रोडक्ट सुठो हुयो